ہلو جی جی بتائیے ہاں بہت ساری کتابیں ہیں کس زبان میں چاہیے ہاں مل جائے گی یعنی اردو میں چاہیے انگلش میں ہندی میں کس زبان میں آپ کو چاہیے اچھا اور بھی بہت ساری اس ٹاپک کی کتابیں ہیں آپ کیا کہتے ہیں آ جائیں کتب خانے میں دیکھ لیں آ کر بہت ساری کتابیں ہیں اس فن کے مطابق اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں کون اور بھی جو پڑھنا چاہیں آپ بہت ساری ہیں آ کر آپ دیکھیں جی جی سب ہیں کتابیں بس آپ آ جائیں یہاں پر دیکھیں جو آپ کو اچھی لگے وہ لے جائیں اور وہ جو جس کتاب کا ابھی آپ نے نام لیا ہے ہاں وہ کتاب جو ہے وہ بھی ہے تینوں زبانوں میں ہے اردو جی جی اردو میں بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے تینوں زبانوں میں ہے اور آپ کو جو بھی زبان پسند ہو آپ جس میں ماہر ہوں پڑھنے میں وہ آپ لے لیں اور پڑھیں اس کو اور بھی بہت سارے فنون کی کتابیں ہیں اور سماجی زندگی ہیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری کتابیں ہیں آپ آئیں یہاں دیکھیں آ کر آپ کو جو پسند آئے کتابیں ان کو پڑھیے لے پڑھیں لے جا کر اردو میں پڑھیں مدرسے کے طالب علم ہیں تو اردو کی پڑھیں یا ہندی کی پڑھیں جو آپ کو زبان پسند ہو سب سے زیادہ اس زبان میں لے جائیں پڑھیں جی نہیں شام کو نہیں صبح آئیے صبح صبح آئیے جی نو ساڑھے نو بجے دس بجے تک جی جی